हैलो आं हट्टी आह्ले बोल्ला दे तुस सनाओ आं आं कोई गल्ल निं थ्होई जाह्गियां आं तुस मिगी भेजी ओड़ेओ ते अंऊ तुसेंगी भेजी ओड़गी शामीं धोड़ी ठीक ऐ